आं लखदाउन समाव मोनसे दखान होदोंमोन बियावहाय आं संदों माने साहा फुदुंदों आङो गाइखेर साहा साहा फुदुंनानै आं दखान होदों आं बिजों लोगोसे लादों बुथ साना संनाय ओमफ्राय माइब्रानि सिथाव सावनाय ओमफ्राय आं सिलाइस सिलाइसखौ मैदाजों लगायनानै ब्रेद खालामनाय बेखौ आं बे बेसादखौ आं संनो नाजादोंमोन ओमफ्रायो नाजादोंमोन मानि आं संदों बिखौ आं दखान होदों लखदाउन समाव ओरैनो थास्लाय स्लाय मा खालामनानै थानो साननानै जेरावबो थांनाय थांलाय फैलाय खामानि गैया खलेजबो गैया दखान बाजाराव बेराय हैनोबो दखान बाजारा गासियावबो बन्द' बिनि थाखायनो आं एरैनो थास्लाय स्लाय मा खालामनानै थाबाय थानो साननानै न'खाथिनि दखानाव आं सा गाइखेरखौ बायनानै साहा फुदुंदों ओमफ्रायो ब्रेद सावनानै माइब्रानि सिथाव बानायदों ओमफ्रायो बुद साना बिखौ संनानै फान्दों बेनो आंनि लखदाउन समावहाय बेसादफोर संनाया ओमफ्राय आं दखानखौबो होदों दखाना बो आंना मोजांआनो नांदों जादों आं फैसाबो खामायनो हादों ओमफ्राय आंनि साहायाबो मोजाङानो सेल जादों नांदों आंना गासिबो बुस्थु सावनायानो आंना नांजोबदों मानसिफ्राबो बयबो जाफैदों गोथाव मोननानै आं गासिबो खामानि लानाय खामानिया आंना जाफुंजोबदों आरो एरैनो थास्लाय स्लाय